हँ भैया प्रणाम हेलो हँ सोनाके दोकान करय छियै ओ केना दै छियै तऽ बढ़िआँ सोना दै छियै ने तऽ हम लेबय ओ हम लेब तऽ गिलट मिलट नहि ने देबय मिलायके हँ तऽ जे बढ़िआँ देब छै ने हम छै हमरा घरपर लेबनाइ छै हमरा फेन जे छै से पसन्द नहि हेतय अहाँ वापस कए सकय छियै ने कागज पत्तर बढ़िआँ देबय ने हँ तऽ ठक फूसवला काम नहि करबय सुनलियै भैया घर परसँ हम आपस करय लऽ जायब हँ कागज पत्तर बढ़िआँ लेब फेन हमरा हँ तब ई नहि कहबय जर जलानी भए कऽ ठकि लै छियै से नहि करबय हँ ओत्ते पर कएके लेब अयठिना हमरो आइ माय सब देखतय चिन्हतय सोना हँ तऽ की रेट सोना यऽ साठि हजार अच्छा तऽ हम जायब तब जायब तब जे छै से देखियौ लए कऽ जायब आदमीके बुझलियै लेकिन बढ़िआँ हमरा सोना चाही ओ कागज पत्तर ढङ्गसँ देब ई नहि जे ठकि फुसि लेबय जड़ जलानी भए कऽ अच्छा ठीके छै राखय छी हँ आओर चानीक दाम केना यऽ हजार रुपैआ भरी अच्छा हँ छै देखय छी तब जँ घरपर से बढ़िआँ नहि देबय तऽ घरपर सँ हम वापस करब कागज पत्तर ओके हमरा देब हँ हँ बढ़िआँ देब हँ राखय छी